आं थांनो लुबैनाय बेरायनो लुबैनाय न'आव थांनो लुबैदोंमोन गैया थांनोनो मोनासै होनबा आङो थांनो मोनासै थांनोलाय लुबैदोंमोन आरो भेरांगावआव बिब'फोरनि न'आव दाखालिबो थांनो लुबैदोंमोन थांनो मोन्नाया जायासै आरो गुवाहाटियावबो थांनो लुबैदोंमोन बाहायबो थांनो मोनासै बाहा थांनो बाहा मानो ओरैबो थांनो मोनाखै ओरैबो थांनो मोनासै दा आङो मालाबाफोर सुजुग मोनोबा थांनाय जासिगोन आरो बङाइगावआव बिदानि न'आव बा बिबाजैफोरनि न'आव थांनो सानबाबो थांनोनो मोनला थांनो लुबैबाबो थांनो मोनला गाबागाव जोनोम जायगा गामिबाबो थांनो लुबैबाबो थांनो मोन्नाय जायासै आरो मा होन्नो बिजामादैफोरनावबो थांनो सान्दोंमोन बेफोरबायदियावबो थांनोनो मोन्नाय जायासै सिलिगुरि बाहाय थांनो सान्दोंमोन बाहायबो थांनो मोनासै थांगौ सानबाबो थांनो मोनला ओरैबो थांनो मोना ओरैबो थांनाय जायासै मा खालामबावनो क'क्राझार बायदियावबो माबा लांखानिफ्रायनो थांनो होन्नानै थांनायानो जायासै थांनो लुबैबाबो थांनो मोनला न'खरनि थाखायनो जेन'बा न'खराव उसुबिदा रावबो गैया सोरखौ गालांगोन बेफोर बायदिनि थाखायनो आलासि जानो थांनो लुबैबाबो थांनो मोन्नाय जायासै मालाबा सम लानानै थांसिगोन आं गोदो थांनाय बायदिथ' बहा सोलिबावनो बिलोगो दं आंहा आमटेका राज्योआव बाहाय आं मालाबा सम लानानै थांसिगोन आरो थांनो लुबैदों थांनो लुबैबाबो हनै सौहा हैलिया मा खालामगोन आङो एबार मेसेङाव चान्स मोनोबा थांसिगोन आरो चान्सआथ' मोनगोन मोना बेखौबो आं बुजिनानै मोनला बबे टाइमाव चान्स मोन्नानैदि आङो बेसिम सौहै गोन्थाय थांनो लुबैबाबो मानसिखौ नायनो लुबैबाबो सौहा हैला थाखा फैसाजों सौहाबाबो गोसोयानो सौहा हैला जेरावबो बेरायनो लुबैबाबो बेरायनोनो समखौनो मोनला खामानि दामानिजोंनो गोदोनानै थाबाय आरो न'खरावबो रावबो गैला जायैबाय फिसा सासे दङ बेजों थानानैनो बेबो उन्दैया हगार हरा थांनो लुबैबाबो मोन्नाय जायासै होमबा आङो एबार बोसोराव थांनो लुबैदोंमोन थांनो मोनगोनना मोना बेनोसै आरोखि दा मा खालामगोन इशोरआसो मोन्थिसिगौ थांनो लुबैनायाव मोनगोनना मोना देग्लाय खिन्थु आङो थांथारगोन आरो बङागाइगाव थांसे थांनानै आं आमटेकासिम सौहैसिगोन थांथारगोन आरो थांगोनानो दर खाथेनानैबाबो थांनाय जासिगोन आरो ऐबार बोसोराव खिन्थु आलिपुरावबो बिब'आ लिंदोंमोन आरो बेहायबो बोसोरफ्रामबो लिंनाय जायो थांनोनो मोना होमबा थांनो लुबैबाबो थांनो मोनाबा मायावथो मा जाबावगोन लुबैनायैनो थानांसिगोन गुवाहाटियावबो बियादै दं बाहायबो थांनो लुबैदोंमोन बावबो थांनोनो मोनासै बबे टाइमाव थांनो मोनबावगोन आंनि माबासै आरोखि बेयो खाफालनि खोथासै थांनो मोनगोन ना मोना समाव सम सौहा हैयोबा थांनाय जागोन आरो गुवाहाटिआवबो थ' आङो धालिगाव आवबो थांनांगौ सम मोनबा ओरैबायदि ओरै थांनो ना ओरै थांनो जेरावबो सौहा हैयासै होमबा आङो देग्लायनि बोसोराव थांनायानो जानाय नंला खोमा गामिआवबाबो बबे समाव थांगोन आं थांगौ नंबाबो थांनायानो जाला थांनो सानबाबो सौहा हैला बिसिमावनो होमबा आङो एसेयावनो फोजोबनायसो लानोसै नामा आंना बुंनांगौवा एसेनोसै